ہلو جی سر بتائیے جی سر بتائیے

جی سر بتائیے کیا انکوائری چاہیے تھی آپ کو

سر آپ کو جھارکھنڈ مندر جانا ہے جھارکھنڈ مندر کے لیے ہم تیرہ سو چارج لیتے ہیں کتنے لوگ ہیں سر آپ لوگ جی چار پانچ لوگ ہیں جی سر اتنا کاسٹ ہی پڑتا ہے وہاں کا بڑی گاڑی لینی پڑے گی پوری فیملی ہے سر انووا ارٹیگا ٹائپ اے سی بھی چلے گی سر کیونکہ گرمی بھی زیادہ ہے ہاں تو سر یہی چارج پڑے گا آپ کو تیرہ سو روپیے جی جی سر پورا دن آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کو پک کریں گے پھر آپ کو ڈراپ کریں گے گھر

جی سر کم لگتا ہے پر اتنا ہی چارج ہے آپ کا تھوڑا کم کر دیں سر بارہ سو دیجیے گا آپ ہاں ہیلو سر

جی سر بارہ سو ارے سر اتنا کم کر دیا ہوں زیادہ کم ہو جائے گا اب بارہ سو دے دیجیے گا آپ میں صبح پک کر لوں گا بلرام پور چوک سے

آپ ٹائم بتائیے سر ہم اسی ٹائم پہ آ جائیں گے جی سر جی سر آپ پورا دن رہیے گا اسی بارہ سو چارج میں آپ بارہ سو کاسٹ میں ہم آپ کو پورا دن پک اینڈ ڈراپ کر کے چھوڑ دیں گے اوکے سر تھینک یو بائے